ना हमनायखौ मोनसे खामानि महरै साबसिन आरो गोरलैसिन खालामनो थाखाय जोङो सरखारनिफ्राय पाम्पिं मोनोब्ला मोजां गोरलैयैनो दै गिदिर गिदिरखौ पाम्पिंजों सारनानै नाखौ गोरलैयैनो हमनो हायो फाननोबो हायो न'खरावबो जानो हायो बिनिफ्राय गिदिर गिदिर दैखौ आखाइजों सारनो हायिनि थाखाय पाम्पिंफोर मोनोब्ला मोजां जायो गोरलैयैनो नाखौ हमनो हायो आरो फाननो हायो आरो न'खरावबो बाहायनो हायो दा बेफोरखौ जों बायनो हायिनि थाखाय जोङो जेखाइ आरो सेन बेफोरखौ बाहायनांगौ जायो बिनिफ्राय जेखाइजों जोङो सारो बिनिफ्राय खखाजों सायो बिनिफ्राय खबाइआव जों ना लायो दै गिदिर गिदिरखौ सारनो थाखाय पाम्पिं मोनोब्ला मोजां ना सारनानै जोङो फाननानै जानो हायो एबा न'खरावबो संनानै जानो हायो पाम्पिं मोनोब्ला दै फोराननायाव गोरलै जायो बिनिखायनो जोङो पाम्पिंखौ मोनोब्ला गोरलैयैनो जों बाहायनो हायो आखाइजों सारनो जों हाया दै गिदिरखौ बिनिखायनो पाम्पिंफोर मोनोब्ला जोङो पाम्पिंजों थाब सारनानै दैखौ फोराननो हायो थाब सारनानै जों दैखौ फोराननो हायो बिनिफ्राय नाखौ जों खम समावनो हमनानै फाननो एबा न'खराव बाहायनो हायो ना हमनाया नाखौ जों गोरलैयैनो हमनो हायो जुदि दैफोरखौ पाम्पिंफोर मोनोब्ला दैखौ पाम्पिंजों सारनानै गोरलैयैनो जों नाखौ हमनो हायो बिनिफ्राय फाननोबो हायो बिनिफ्राय न'खरावबो बाहायनो हायो